जय झूलेलाल मुंहिजो पसंदीदा मोसम थदि आहे हिनमें न ही ग पसीनो ईंदो आहे ऐं कपिड़ा पाइण में घुमण में फिरण में ॾाढो ई आनंद ईंदो आहे हुनमें असांखे बुख बी सुठी तरहं लगंदी आहे ऐं हिननि ॾिंहनि में सभु खाधा बि सुठा मिलंदा आहिनि जीअं गजरीनि जो हलवो अखरोट जो हलवो ऐं खोराक ठाहींदा आहियूं असां अट्टे जा लॾूं ठाहींदा आहियूं इहे सभु मुंहिंजा पसींदीदा खाधो आहे हिनमें असां कहिड़े बि जॻह ते घुमण वञूं त ॾाढो ई मौसम जो आनंद ईंदो आहे बारीशिनि में जीअं गिचड़ थींदी आहे ऐं असां किथे निकिरी करे घुमी बि न सघंदा आहियूं ऐं गरमीनि में कपिड़ा पाएणनि में ऐं ॿाहिरि निकरण में तती उस लगदी आहे ऐं असां सवली तरह किथे बी न घुमी सघंदा आहियूं थदकार में असांखे घुमण फिरण में खाधो खाएण में ॾाढो ई आनंद ईंदो आहे